आंनि जिउ जारिमिना जाहैबाय गाहाय बिरांदामिन सोमोन्दै बुङोब्ला आं न'निफ्रायनो हान्थियो आं न'आवनो थानानै फरायो लिरो आरो मुखास्थ' खालामनानैबाबो आं न'निफ्रायनो हान्थिनानै स्कुल कलेजाव हाबफैदों दिनैसिमाव